हमरा सबके पब्लिक सेवा के लिए ट्रांसपोर्ट बहुत बढ़िऑं यऽ सुविधा बसके ट्रेनके टेम्पोके ईसब चीज़के बहुत बढ़िऑं सुविधा यऽ आओर आगू आओर एहिसॅं बढ़िऑं सुविधा हुए तऽ नीक बात छियै केकरो पर्सनली अगर करय के रहै छै तऽ घर पर जाके या ऑफ़्लाइन मे ओकरा सॅं मिलके गाड़ी कए सकै छै आओर बाक़ी ऑनोलाइनमे कार ईसब चीज आबै छै कियाकि जे ओकरा अहाँ बुक कए कऽ अपना घर पर मंगबा सकै छी तऽ ईसब सुविधा हमरा सबके बहुत बढ़िऑं यऽ आओर एहिसॅं आओर बहुत बढ़िऑं भए जाय तऽ बहुत सुंदर बात छै ओना टेम्पू सबके तऽ घरो पर सॅं भए जाइ छै आओर बस सबके सुविधा जे छै से